जीअं त मूंखे मुंहिंजी ससु बि आहे टे ॿार बि आहिनि ॿ धीअरूं हिकु पुटु आहे उहो ॿिनि जे उमिरि में चङो अंतर आहे ऊअई ॿिनि ॿारनि जे ऐं ममीअ जे विच में कॾहिं मतभेदु बि थींदो आहे पोइ कंहिं महिल कंहिं ॻाल्हि ते असांखे घर में मतभेदु थींदो आहे जीअं ॿार चवंदा आहिनि त असां गाना ॾिसूं अंग्रेजी गाना अंग्रेजी फिल्मूं सीरियल ॾिसूं ऐं वॾनि जी पंहिंजी आहे त असां भई भक्तीअ जा गाना ॿुधूं पर ॿिनि में थींदो बि आहे मतभेदु त पोइ कंहिं महिल पंहिंजी ममीअ खे सम्झाईंदी आहियां कंहिं महिल पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदी आहियां ममी खे चवंदी आहियां त ममी तव्हां ॿार स्कूल वञनि था त तव्हां कलाकु पंहिंजो भक्तीअ जा गाना ॿुधी वठो पर ॿार ईंदा आहिनि त उन्हनि खे चवंदी आहियां ममा तव्हांजी सतसंग ते वई आहे त तव्हां पंहिंजो हाणे सीरियल सभु इहे ॾिसी वठो कंहिं महिल वरी एसीअ ते ॿारनि जी थोरी किल किल थींदी आहे त ममीअ खे चवंदी आहियां त अॼुकल्ह ॿारनि जी थी हले ममी तव्हां असांजे रूम में हली आराम कयो पर पंखो खपेव त हलायो न खपेव त न हलायो कंहिं महिल कंहिं महिल वरी पैसनि जी बि घुर्ज थिए थी वॾा माण्हू थिअनि था त तबियत ख़राबु थी थे दवा दरमल खपे थो त ॿिनि ॿारनि खे बि पैसे जी घुर्ज थिए थी मोबाइल खपनि अलॻि अलॻि नमूने जा मोबाइल अची विया आहिनि उहे खपनि गाॾियूं खपनि त पैसे जी बि घुर्ज थिए थी ममी कंहिं महिल बीमार हूंदा आहिनि त दवा खपे डॉक्टर ॾे वञणो आहे उन लाइ बि दवा लाइ पैसा खपनि त हिन करे ॿिनि में सुलह करणु लाइ कंहिं महिल पंहिंजे ममीअ खे सम्झाईंदी आहियां ऐं कंहिं महिल पंहिंजे ॿारनि खे सम्झाईंदी आहियां पर थोरी कोशिशि वधीक करणी पवंदी आहे जीअं ॿिनि में सुलह सुठो अचे